सभिनी खां पहिरियाईं असां ई पी एफ ओ वेबसाइट ते वेंदासीं ई पी एफ ओ वेबसाइट ते वञण खां पोइ हिकु नओं ऑप्शन खुलंदो गो टू सर्विस ऐं सलेक्ट फॉर एम्पलॉय ऑप्शन उन बटण खे दॿाईंदासीं त हिकु ॿियो ऑप्शन खुलंदो नेविगेट टू मेम्बर यू ए एन या ऑनलाइन सर्विस ऑन द रिडाएरेक्ट पेज जर उन ऑप्शन खे दॿाईंदासीं त हिकु ॿियो खुलंदो ऐन जंहिंमें हुन एम्पलॉए जी उन कर्मचारी जी सम्पूर्ण डिटेल भरी वेंदी सम्पूर्ण पूरी ॼाण भरण खां पोइ हिकु ऑप्शन आहे यू ए एन पुछियो वेंदो पासवड पुछियो वेंदो ऐं कैप्चर कोड पुछियो वेंदो इहो सॼो असांखे भरिणो आहे भरण खां पोइ साइन इन ऑप्शन ते दॿाईंदासीं साइन इन ऑप्शन खे दॿाइण खां पोइ असांजे साम्हूं जेको पेज ईंदो उहो ई पी एफ ओ पेज खुलंदो ई पी एफ ओ पेज ते मोबाइल नंबर अपडेट जो ऑप्शन ईंदो उन में हिकु ऑप्शन आहे मैनेज ऑप्शन स्क्रीन खुलंदी उन ते हिकु ईंदो मैनेज ऑप्शन मैनेज ऑप्शन जे बटन खे जॾहिं दॿाईंदासीं त उन जे अंदरि सम्पूर्ण कर्मचारीअ जी सॼी कर्मचारी जी ॼाण ॾिसण में ईंदी जीअं त मोबाइल नंबर ईमेल आई डी इहे सभु ॾिसणु ईंदा उन खे ढंग सां ॾिसणु पढ़ी पढ़ी करे उन खां पोइ जॾहिं उन खे क्लिक कंदासीं क्लिक करण खां पोइ हिकिड़ो जॾहिं कंपनीअ तर्फ़ां असांखे नओं मोबाइल नंबर ॾिनो वेंदो आहे त इन खां पहिरीं छह अंगनि जो हिकु कोड जंहिंखे पिन चवंदा आहिनि उहो बि कंपनी ॾींदी आहे इहो ऑप्शन भरण खां पोइ हिकु नओं ऑप्शन खुलंदो जंहिंमें इहो लिखियलु आहे की नओं मोबाइल नंबर जो जेको छह अंगनि जो पिन पिन या कोड आहे उहो एंटर कयो उहो जॾहिं छह अंगनि जो कोड हुन में भरियो वेंदो त जॾहिं भरण खां पोइ ऐंटर ते दॿाईंदासीं ऐंटर बटन दबाईंदासीं त पंहिंजो मोबाइल नंबर अपडेट नओं मोबाइल नंबर अपडेट थी वेंदो